आं तूं पावला आं हां पूण सारकें एग्जेक्ट खंय पावला तर तूं म्हाका तूं दिश्टी पडना मरे हांव खंय आसा जाणा अपोलो फार्मासी आसा पय थंय सायडीच्यान मरे शोप आसा त्या शोपा कडेन हांव आसा तेतू पळय उबो आसा अ अ न्ही तूं तूं थंय खंय हॉटेल बी तशें हांगा हॉटेल बी तशें कांय ना रे तूं खंय आसा तर म्हाका दिसता तूं सारको हांव हांयें सांगलां त्या प्लेसीर पावला ना तूं आ थंयच आनी तशी बी हॉटेल बी आनी तशीं बी कांय ना तूं म्हणटा तशी हाडवेयर बी तशी कांय ना हय हय तूं सारकें एग्जेक्ट थंय फर्मासी कडेन यो थंयच तुका हांव उबो आसा हय हय हा हा हा कितें कितें कितें करता आनी आनी खंय खंय वचोन येवपा आसा तर तूं ना तें आनी हें नाका तूं म्हाका सारको तूं आनी वचपा बी तें आनी हें कन्नाका हय पूण म्हाज्या सायडीच्यान मरे मागीर अर्टिगा एक अर्टिगा एक कार आसा आ सिल्वर कलर अर्टिगा आसा वन फाय थ्री जिरो तें हें दिश्टी पडटा ती पळय दिसता जाल्यार परतून यो बेगीन यो आं बरें